हाँ हमारे क्षेत्र के आस पास बहुत से प्रसिद्ध कॉलेज हैं जैसे महारानी कॉलेज महाराजा कॉलेज कनोडिया कॉलेज आर आर कॉलेज बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और हमारे परिवार में से बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जो हमारे घर में जो बेटा है वह बी एस सी की पढ़ाई कर रहा है और जो बेटी है वो वहाँ पे एम टेक कर रही है हमारे घर में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर कॉलेज में पढ़ पढ़ रहे हैं